हमसब रूपचन्द मछली खाइ छी रूपचन्द मछली अच्छा होइ छै टेङ्गरा मछली अच्छा होइ छै उहो अच्छा लगै छै सिङ्गही मछली होइ छै उहो अच्छा अच्छा होइ छै सब खाइ छै हमसब खाइ छियै झीङ्गा मछली नीमन होइ छै सब खाइ छै अच्छा ढ़ङ्गसँ टेङ्गरा मछली बनबै छै ओकरा टेङ्गरा मछली बनाबै छै खरीदके जे बनाबै छै तऽ खाइ छै सब सब आदमी रूपचन्द मछली लबै छै खरीदके तऽ सब बनेलक घरे सब खैलक सबके परसके खियलक अपने खयलक रूपचन्द मछली कोइ बर बीमारी ना होय छै रूपचन्द मछली ठीक होइ छै रूपचन्द मछली बचबा मछली तऽ उहो ठीक होइ छै इसब हमसब हमरा सबके रूपचन्द मछली अच्छा लगै छै रूपचन्द मछली सब मलहबा सब मारै छै तऽ मारिके बाजारमे लबै छै तऽ बेचै छै तऽ बेचै छै तऽ सब बजारमे बजारमे जाइ छै तऽ वहींसँ कीनके लयलक तऽ कीनके लयलक तऽ हमसब बनैली तऽ खयली बना उनाके खयली आराम